खैना गोदानफोरनो मानसिफोरा हाबायाव गोबां रोखोमनि बान्था होयो एबा जौथुक होयो हरनाय जायो बेफोरनो जादों जेरै आसान खेरा माला दखना ब्लाउस बायदि बायदि बेफोरखौ गानहोनानै हिनजाव गोदानखौ जोबोरैनो साजायो आरो हाबानि समाव जोबोरै अन्नायजों बाख्नायो देलाइ होयो गानहोयो जोमहोयो जेरै न'निफ्राय जौथुक हरनाय समावबो न'नि बाय बाहागि गासैबो ज' जानानै अनलाइ लायनानै हिन्जाव गोदाननो बायदि रोखोमनि मुवा बेसाद हरनाय जायो बेफोरो जादों आलना फालें गद्रेज टेबोल सियार दो दोख्ला बाथा दैहु थोरसि लथा लेम्प साराय थौ बायदि बायदिखौ हरनाय जायो आरो ओमफ्राय जेरै न'खरनि बाय बाहागिफोर थायो बिसोरो अन्नानै न'खरनि माल माथा जिब जुनारखौबो हरनाय जायो आरो जेरै मोसौफोर बोरमाफोर बिदिखौबो हरो आरो जेरै फैसा आरि थाखा फैसाखौ हरो जेनेबा सोरबाफोर एसे हानाया जेनेबा आलना गद्रेज बेफोरखौ हरो आरो आरो पेड बायदि बायदि दखना गामसा हौवा गोदाननि थाखायबो गामसा आर'नाइ बेफोरखौ हरनाय जायो आरो दखनाखौथ' गोबाङानो हरो गोबाङानो हरो आरो गांथाम गांब्रैयानो हरो बिदियैनो हिनजाव गोदानखौ बिदाय होनाय जायो आरो